جی فلپ کارٹ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں

مجھے انکوائری یہ کرنی تھی کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک مکسر مشین آپ کے فلپ کارٹ سے بک کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ایک پرومو کوڈ ملا تھا کہ آپ اگر دوسری بار جب بھی کبھی آپ شاپنگ کرتے ہیں فلپ کارٹ سے تو اس میں تقریباً ایک ہزار روپئے کا ڈسکاؤنٹ مجھے ملے گا تو اسی سلسلے میں آپ سے پتہ کرنا تھا کہ میں ابھی ایک ایڈوبس خریدنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے اس پر یہ پرو پرومو کوڈ کا فائدہ ہوگا یا وہ ڈسکاؤنٹ مجھے اس اس پہ مل جائے گا میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا یس سر میرے پاس ہے پرو پرومو کوڈ جی ہاں یس سر اوکے سر مل جائے گا سر اوکے تھینک یو ویری مچ